कोंकणीचो इतिहास तसो खूब जुनो श्रवण बेळगोळ ह्या गांवांत गोमतेश्वर पुतळ्या सकयल एक आमकां शिलालेख गावता त्या शिला लेखाचेर दोन कोंकणी वळी आसात त्यो म्हणजे श्री चावुंण्डराजे करवियले आनी श्री गंगराजे सुत्ताले करवियले व्हो प्रमाण आमकां सांगता की कोंकणी उलोवपी लोक कोंकणी बरोवपी लोक हे पयली पासून आसात गोंयांत कानडी राज्यसत्ता खूब आशिल्ल्यो तातुंतल्यो दोन म्हळ्यार चालुक्य आनी कदंब आनी विजयनगरूय येता ह्या राजसत्तांचो कानडी भा कानडी भाशेचो जो प्रभाव जो आसा तो कोंकणीचेर भरपूर दिसून येता कानडी उतरावळीची सरमिसळ कोंकणी भाशेंत जाल्ली आमकां दिसून येता उपरांत पुर्तुगीज राज सत्ता एक पंद्राशे धा सालांत गोंयांत आयली त्यानंतर राजसत्ता पुर्तुगीज राज सत्ता जेन्ना गोंयान आयली तेन्ना त्या वेळार तांणी आपलो धर्मप्रसार करपाक सुरवात केली धर्मप्रसार जेन्ना सुरवात केली तेन्ना फादर थाॅमस स्टीफस म्हण एक मनीस आशिल्लो एक पाद्री आशिल्लो तांणे हांगासर येवन हांगासर रावून गोंयकारां मदीं रावून तांणे कोंकणी भास आपणायली आनी तो शिकलो कोंकणी भास तांणी उपरान क्रिस्तपुराण नांवाचो ग्रंथ बरयलो आनी कोंकणीचें व्याकरणूय बरयलें पण हें कोंकणीचें व्याकरण आनी क्रिस्तपुराण बरयता आसतना तांणी देवनागरी कोंकणीचो खंयच उपयोग करूंक ना तांणी रोमीचो कोंकणीचो उपयोग केलो हें सगलें घडून जाल्या शंबर वर्सा उपरान जेजुइट्सानी धर्मांतरण खूब मोठ्या प्रमाणांत सुरवात केलें आनी इन्क्विजीशन नांवाची ही जी संस्था आसा ती गोंयांत सुरू जाली तेन्ना ह्या संस्थे वरवी तेंच्यांनी कोंकणीच्या मरणाचें फर्माण काडलें म्हणजेच कोंकणी जो कोण उलयतलो ताका मारून उडोवप एकतर जेलींत बंद करून दवरप बंदखणींत ना जाल्यार आसा तसोच उखलून ताका व्हरप आनी ताचें कितें करपाचें आसा तें करप पण कोंकणी उलोवप ना हें फर्मान पुर्तुगीजांनी काडिल्लें जर जितें रावपाक जाय किंवां समाजांत रावपाक जाय जाल्यार पुर्तुगीज भास कशीय करून शिकचीच पडटाली अशी साडेतीन साडेतीनशीं वर्सां अशीच गोंयान काडलीं ताच्या नंतर कुन्य रिवार हो पोर्तुगीजांचो एक ऑफिसर तांणी कोंकणी रिवायव केली कोंकणी भास तांणी परत आसली तशीच रुजोवपाक गोंयांत रुजोवपाक सुरवात केली तांणी तेजेर आर्टिकल्स बरयले लेख बरयले पण हें सगलें जालें रोमी कोंकणींत ताज्या नंतर शणैं गोंयबाब आयलो शणैं गोंयबाब हांणी परत सगळी कोंकणी आसली तशी परत बरोवपाक सुरवात केली साहित्य निर्मीती तयार साहित्य निर्मीती केली साहित्य निर्मीती म्हळ्यार नाटकां गोंयचो इतिहास आनी हेर गजाली कोंकणींत बरयल्यो पण कश्यो कोंकणींत बरयल्यो त्योच देवनागरी कोंकणींत बरयल्यो ताच्या नंतर गोंय मुक्ती उपरांत खुबश्यो लेखकांनी आपलें योगदान कोंकणी भाशेक दिलें तातूंतले म्हळ्यार उदय भेंब्रे पुंडलीक नायक बाकीबाब बोरकार मनोहरराय सरदेसाय र वी पंडीत हे सगळे नामनेचे लोक गोंय कोंकणी अकादेमी आयली गोंय कोंकणी अकादेमी आयले उपरांत वेगवेगळ्यो स्किमी येवपाक लागल्यो वेगवेगळ्यो स्काॅलरशीपस येवपाक लागल्यो ताचे वरवी लोकांनी उर्बा घेवन कोंकणींत लेखन केलें ताच्या नंतर कोंकणी भाशा मंडळ आयलें भाशा मंडळ कोंकणी भाशा मंडळ जेन्ना आयलें तेन्ना नव्यो नव्यो कार्यावळी येवपाक सुरवात जाल्यो तातूंतली एक कार्यावळ म्हळ्यार गोवा युवा महोत्सव हो गोवा युवा महोत्सव जो आसा तो व्हडा प्रमाणांत आयजुय गोंयांत जाता